जों फुङाव सिखारना खारोब्ला जों खारनायनि फिन बिसिबां मोनगोन जों जा खारगोन खारनानै बिदिनो जोंनि बडियाबो एकटिभ थागोन जोंनि माइन्डआबो एकटिभ थागोन जोंनि देहाखौबो मोजाङै खालामगोन जोंनि जे प्रब्लेम दङ जों एनारजिटिक जागोन बेनो जोंनि थाखाय मोजां सेंग्रा जाबाय बे जोंनि ब्लाद प्रेसार ब्लाद मा सारखुलेसनआ स्पिदआव होम्बा जोंनि बे हां लानायफोराबो होम्बा स्पिद खालामगोन जोंनि बे जों गोसा गोसा हायाबा बे जोंनि जा जों खारो जों हां गोसा गोसा लागोन बे जोंनि बे स्पिद आप जागोन जुदि बेजों मोजां बे जोंनि फुद ट्रान्सपर्ट दिउरेसनफोरखौ जोंनि थाखाय मोजां खालामनो हायो बेजोंनो जाबाय एकटिभ खालामो जोंनि बे जोंनि बे मा बदिखौ एकटिभ खालामबा जोंनि माइन्दखौ एकटिभ खालामनो जिआ जि एनारजि लिंक थानाय जों गासिबो बुस्थुखौ खालामनो हायो जों खालामनो हायोब्ला जोङो बिदिनो बायदि बायदि बायदि एकटिभिटि बोलोगोराबो जायो जों खारनो हानायनि जों दा मोजांबो जागोन बिदिनो जोङो फिट थागोन जोङो जोंहा आरो अरायबो खारबाय थाबा जोंनि थाखाय मोजांबो जागोन जों खिन्थु जोङो खारबाय बियो बिदिनो खारबाय खारबाय थाबाबो जोङो मालाबा बिदिनो आइथिंफोरबो सागोन बि सानायानो जोंनि थाखाय मोजां जागोन बे जोङो बेसेबांनो खारगोन बेसेबांनो मेंहोगोन बेसेबांनो गोलोमदै एगारगोन आरो जों खारनाय खारोब्लाबो जोंनि बे जोंनि बदिनि फेटखौ खमाय होगोन जोंखौ फिट खालामगोन जोंनि बि जोंनि बे गासै जि प्रब्लेम्स दं बेखौ खायसेखौ खारहोगोन जोंनि देहाखौ मोजां खालामगोन जोंखौ आरो हामहोगोनबो जोंनि बे फेटफोरखौबो लुस खालामहोगोन बिदिनो बायदि बायदि खालामहोगोन